ऑनलाइन गेम त मां न खेॾंदो आहियां मुंहिंजा ॿार ज़रूरु खेॾंदा आहिनि पर मूंखे हिन जो को अनुभव कोन्हे को